मनीस जातीक सदांच आपल्या मुळांक जुळून रावपाक जाय आसता म्हज्या मुळां विशीं सांगतना म्हज्या काळजांतली एक गोश्ट म्हळ्यार म्हजो आवडिचो मनीस म्हळ्यार म्हजो बापूय तो आतांच एक म्हयन्यां पयली संवसारांतल्यान हो संवसार सोडून गेल्लो आसा ती याद म्हज्या काळजांत अजू अजून आसा